हॅलो सलोनी संदीप नायक उलयतां म्हाका एक ड्रायवर जाय आसलो एजंसीच्यान म्हाका मिटिंगे वचपा जाय एक साडे चार म्हळ्यार पावपा जाय तशे सव साडे चार म्हळ्यार सवाय चार म्हळ्यार हांगा पाव पाव तूं नाल्या म्हाका कमिटींगे हें रद्द करूंक पडटली नाल्या म्हाका उलोवले खावपा पडटल्यो लोकांल्यो आमगे म्हयन्याची ती मिटींग ग्रुपाची आसा आनी त्या टायमार पावो जाय आमी नाल्या आमकां हें तें हें पडटले फायन पडटली आनी फायन पड जाल्या आमचे आमच्यान जायना फायन इतले दिवपाक म्हण आमी म्हयन्या म्हयन्या त्यात टायमार वयता आमकां फायन भरूंक जायना म्हणोन म्हणोन त्यात टायमार सवाय चार म्हणल्यार तुयें पावपा जाय आनी नाजाल्या हांव तें रद्द करताले तें हे बूक केले ती रद्द करतले आनी म्हळ्यार तेका लागोन हांवें तुका फोन केला आमकां त्यात टायमार पावो जाय म्हणून आनी तूं येना जाल्या टॅक्सी रद्द करतली आनी मागीर टायम जालो आतां आतां टायम जालो आतां रद्द करता हांव आनी आतां हांव कोणाच्या बरोबर फ्रेंडा बरोबर गाडयेन वयता टायम जालो आतां टायम तुमकां टायमा ती येना येना आमकां तुमकां हेतना केर ना मनशाचे आनी आतां थंय हांव कॅन्सल करना आनी हांव फ्रेंडा बरोबर कोणा बरोबर मेळटा तेंच्या बरोबर वयता म्हाका त्यात टायमार पावो जाय आनी हे सांगपा लागोन तुका फोन केल्लो हांयें